पहिले महिलाक मासिक धर्मक इलाज हेतु लोग जड़ी बूटीके इस्तेमाल करैत छल अखने महिलाक बहुत महिला जड़ी बूटीके इस्तेमाल करय छथिन परन्तु कुछ लोग कुछ महिला अङ्ग्रेजीयो दबाइके इस्तेमाल करय छथिन हुनका दबाइके आलावा कई नियमके कानूनकेँ देखभाल करय पड़य छथि जेनाकि मासिक धर्मकालमे ओ सार्वजनिक जगह पर पूजा पाठमे हिस्सा नहि लए सकय छी नहि कऽ सकय छथिन आओर खाना ऊना रसोई किचनमे नहि जा सकय छथिन आओर स्वच्छताके विशेष रुपसँ ध्यान रखय पड़य छथि हुनका ओ समय स्वच्छ कपड़ा सभकेँ इस्तेमाल करय पड़य छनि आओर कई तरहकेँ नियम पर चलयक पड़य छनि